میں اپنے بچپن کی تعلیم گاؤں کے اسکول میں پانچویں تک پورا کیا اور اس کے بعد ہائی اسکول میں جانے لگا جو میرے علاقے سے کچھ دوری پر تھا جب میں وہاں سے ہائی اسکول پاس کیا اس کے بعد آگے کی پڑھائی کے لیے میں مئو ناتھ بھنجن آیا وہاں پہ میں نے انٹر پاس کیا اس کے بعد میں وہاں سے بنارس چلا گیا بنارس کے اندر میں نے اپنی تعلیم گریجویشن تک مکمل کیا